زیادہ تر لوگوں کی زبان مادری زبان اردو ہی ہے اور تعلیم و تعلم بھی بہت زیادہ تعداد میں کافی تعداد میں لوگ اردو زبان سے کرتے ہیں اور تکلم بھی بہت زیادہ اردو زبان سے کر کیا جاتا ہے اور عام طور سے ہندی اور ہندی ہندی جو لوگ ہندی بولتے ہیں وہ لوگ بھی زیادہ تر اردو کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اردو کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ ایک اس بات کی شناخت ہوتی ہے علامت ہوتی ہے اس بات پر دال ہوتی ہے کہ ہاں تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ ہے شخص اور زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ ہی اردو کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اپنا اپنا تعارف کرانے کے لیے اور اور ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر اردو منہج سے اردو میڈیم سے تعلیم کا نظام ہے بہت سارے اسکولوں اور کالجز میں اور زیادہ تر بہت زیادہ تر طلبا اردو مضمون کو کے ساتھ میں اپنی تعلیم جاری رکھتے تعلیم حاصل کرتے ہیں عام طور سے گریجویشن میں اور پوسٹ گریجویشن میں اردو کو بطور مضمون خصوصاً وہ لوگ لیتے ہیں اور اردو کے ثقافتی پروگرامس میں بھی حصہ لیتے ہیں